आइकाल्हिके बच्चा नबका खेल क्रिकेट भेल क्रिकेट मे बच्चा लोग खेलैए और पहिलुक्का खेल जे रहै गिल्ली डण्टा गुल्ली ई सब बच्चा सब खेलए नबका खेल क्रिकेट हॉकी फुटबॉल ई सब भेल ई सब उपलब्ध भेल आइकाल्हि आजू बाजूमे ग्राउण्ड सब भेल ई सब खेलैमे आसानी होइछ पहिले ग्राउण्ड सबके ग्राउण्ड सब नै रहै जइसऽ बच्चा सब गिल्ली डण्टा गुल्ली सब खेलकऽ टाइम बिताए लैछ आब तऽ ग्राउण्ड सब भए गेल छै जइमे बच्चा सब फुटबॉल क्रिकेट सब खेलै छै क्रिकेट खेलैमे बच्चा सबके बहुत अच्छा लगै छै बहुत इण्टरेस्ट आबै छै जइसऽ बच्चा सब क्रिकेट बहुत ज्यादा खेलै छै क्रिकेट ठण्डीके मौसममे ज्यादा खेलैत जाइछ किए कि गर्मीके मौसममे धूप होइछ और फुटबॉल फुटबॉल भी ठण्डीके मौसममे खेलैत जाइछ ई सब खेलैसऽ शरीरकऽ फिटनेस मिलै अछि और ई सब खेलैसऽ शरीरमे फिटनेस आबै छै